आङो गुबुन हादरफोराव दावबायनो खाबु मोनोब्ला आङो डुबाइ हादराव दावबायहैनो

मानोना डुबाइआ जाहैबाय मोनसे गोजोन आबहावानि गोजोन थासारि गोनां हादर लोगोसे बेनि मिथिंगायारि आरो लोगोसे बेनि थांलाय फैलाय हान्था मेलानि खाबु आं गोबां मोजां मोनो लोगोसेनो आरो जोंनि हादरनि जोंनि भारत हादरिन रांखान्थियारि बिथिङाव डुबाइनि रांखान्थियारिया इसे गोजौसिन थाखोनि गोजौसिन थाखोनि डुबाइ हादरनि रांखान्थियारिखौ जोंनि भारत हादराव सोलायलायोब्ला जोंनि भारत हादरनि राङाव गोबां मुलाम्फा जाफैयो बेनिखायनो आङो गुबुन हादराव थांनाय जायोब्ला डुबाइ हादरफ्राव थांनो गोसो जायो आं बेहाय बिसोरनि हारिनि थासारि आरो गान्नाय जोमनाय लोगोसे थानाय सुबिदाखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनानै मोनदों आरो मोजां मोनदों बिथांमोननि गेदेर गेदेर दारिमिन समायना न'फोर बायदिखौ आं नायहैनो लुबैयो बिथांनि बिथांमोननि थासारिनि सोमोन्दै आङा खाथियाव थायै थाथारनानै ना थांनानै नायहैनो लुबैयो जुदि आङो अबेबा हादराव थांनो खाबु मोनोब्ला आं बे डुबाइ हादरखौनो थांनानै नायहैनो थाखाय गोसोआव हांखुर जानानै दङ